ہمارے علاقہ میں بہت سارا سیم چلتا ہے کوئی آدمی ایٹل لگاتے ہے کوئی بی ایس این ایل لگاتے ہے کوئی جیو جیو لگاتے ہے بلے اپنا اپنا شوق سے جو لگاتے ہیں سب اپنا لگاتے ہیں سب کام کرتے ہیں سب سب کو آ پاس میں موبائل ہے اب تو کوئی چھوٹما موٹا موبائل نہیں چارج کرتے ہیں کوئی پانچ سو کا کرواتے ہے کوئی تین سو کا کرواتے ہے کوئی ڈیڑھ سو کا کرواتے ہے کوئی ڈھائی سو کا کرواتے ہے جو جیسے آج کو ج اپنا پیسہ اتنا اپنا چارج کرواتے ہیں موبائل سب چلاتے ہیں کسی کے پاس چھوٹا موبائل ہے کھالی بڑا بڑا موبائل ہے سب کرتے ہیں نا کرتے ہیں کوئی تینوں سے کوئی پانچ سو کا بھروا لیتے ہیں کوئی چھ تینوں پ چھ سو کا بھروا لیتے ہیں کوئی تینوں سو بھروا لیتے ہیں کوئی ڈیڑھ سو بھرواتے ہیں کوئی جو جتنا جو کوئی مجبوری ہو اسے پڑھا لیتے ہیں موبائل سب آدمی اپنا موبائل سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور سب کے پاس موبائل ہے اپنا اپنا سوچ کرتے ہیں سب تقریر سنتے ہیں سب کو گانا سنتے ہیں توب فوٹو ویڈیو کلک کرتے ہیں سب گانا سنتے ہیں سب تقریر سنتے ہیں سب پرچار سنتے ہیں سب اپنا موبائل سے کرتے ہیں کرتے ہیں اب رو کسی کو پاس اب چھٹکا مبائل دینے ہیں سب کو بڑا بڑا موبائل ہے سب کو اپنا پیسہ بھرواتا ہے پانچ سو چھ سو تین سو ڈھائی سو دو سو کا سب ریچارج کرتے ہیں سب اپنا موائل چلاتے ہیں سب تقریر کرتے ہیں سب نا سب قوالی سنتے ہیں سب پرچار سنتے ہیں سب فوٹو کرتے ہیں سب جو من ہے سب سب کرتے ہیں سب